जयपुर जिले में बहुत सारे सामाजिक या सांस्कृतिक प्रथाएं है जो सब लोग मिल के पालन करते है उनमें से है गनगौर फेस्टिवल काइट फेस्टिवल एलीफैंट फ़ेस्टिवल कैमल फेस्टिवल ये सब लोग मिल झूल के एकदम मौज करके ये सब पालन करते है ये हर साल एक बार मनाया जाता है कैमल फेस्टिवल में लोग अपने अपने ऊँटों को सजा के उनके ऊपर बैठ के मनाते हैं